اتّر پردیش میں خبر رسانی سے متعلق بڑی پالیسیا اور اخلاقیات میں غیرجانبداری درستگی اور معلومات کی صداکت شامل ہے ذرائع ابلاغ کو سچائی کے ساتھ خبر پیش کرنی ہوتی ہے اور وہ عوام مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں ان کو عوام کی نجی زندگی کا احترام کرنا ہوتا ہے اور افواہوں یا غیرمستحکمہ معلومات سے گریز کرنا چاہیے آزادی اظہار کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو سماجی اور کومی یکجہتی کا خیال رکھنا ضروری ہے ادارے کسی بھی تعصب یا جانبداری سے پرہیز کرتے ہوئے خبروں کو متوازن اور غیرجانبدارانہ جانبدارانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشی کرتے ہیں